जी मुझे आइसक्रीम चाहिए थी मिल जाएगी जी मुझे चॉकलेट फ्लेवर की चाहिए थी जी मुझे ज़्यादा चाहिए थी और तो मैम इसमें क्या क्या वैरायटी है कौन सा फ्लेवर मिलेगा क्या क्या फ्लेवर में है जी मुझे चॉकलेट फ्लेवर में चाहिए थी जी तो मुझे इसमें एक फैमली पैक चाहिए था और दो कप चाहिए और कोन चाहिए था दस कोन चाहिए थी मिल जाएगा मैम जी और इसके अलावा और कौन कौन सी वैरायटी मिलेगी इसमें कोन में जी ऑरेंज मुझे चॉकलेट में ही चाहिए थी और मुझे कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए थी तो इसमें क्या क्या कोल्ड ड्रिंक है मैम कोल्ड ड्रिंक के नाम तो बताइए सबसे बेस्ट वाली कौन सी है सबसे बेस्ट कौन सी है

जी फैन्टा मिलेगी तो मुझे एक फैन्टा दे दो और चार कोको कोला दे दो और पेप्सी दे दो ऑनलाइन करेंगे कितना पेमेंट हुआ जी आप बिल साइन कर दीजिए तो मैं उस पर पेमेंट कर देती हूँ कितना पेमेंट है जी ठीक है